हमर घरके आसपास तऽ नहि छै कॉलेज लेकिन हमर घरसँ जे के जिला छै ने ओकरामे जाएके कॉलेज छै तऽ एतै हमसब पढ़ले छियै बाँकि हमर सबके जे पढ़ाइ लिखाइ भेलै हमर सबके पढ़ाइ लिखाइ ट्वेल्थ तक तऽ भेलै अपन गाँवमे ही लेकिन ओकर बाद कॉलेज लए हमरा सबकेँ अपन जिला आबऽ पड़लै जे बहुत दूर छै कनीटा घरसँ तऽ ओतय हमसब पढ़ले छियै ओतय सब विषयके पढ़ाइ होइत छै जेना एक महिला कॉलेज छियै मतलब ओकरामे खाली महिले सब पढ़ै छै ओकरामे अपन सब सब्जेक्ट होइत छै जेना आर्ट्स आर्ट्स पेपर भए गेलै आ विज्ञान भए गेलै ओकर बाद कॉमर्स पेपर भए गेलै ई सब पढ़ाइ होइत छै फेर अलग अलग आजकल जे छै नया नया कंप्यूटर वाला पढ़ाइ भी शुरू भेल छै एकरामे तऽ ओ सब बहुत अच्छा छै हमर परिवारके अभी हमर जते भी छोट भाइ बहिन छै सब ओकरेमे छोट बहिन सब हमर ओकरेमे पढ़लकै अभी एकटा चाचाके बेटी छै ओहो पढ़ि रहल छै ओकरामे एनसीसी कए रहल छै ओ सब हमरा बहुत ही अच्छा लागैत छै ओकरामे ओकर सबके पढ़ाइके तरीका बाँकि हम जे करलिऐ अपन कॉलेज तऽ ओ हमर कनिटा आओर दूर भए गेलै ओ कॉलेजसँ अलग हटिकऽ हमर एकटा बीएड बीएड हम करलिऐ जे प्राइवेट कॉलेज रहै लेकिन ओएह कॉलेज हमरा मिललै तऽ ओ कॉलेज भी अच्छा छै ओकरो अभियो हमर परिवारके लोक सब ओकरामे पढ़ि रहल छै बढ़िआँ नम्बरसँ पासो करलिऐ ओ कॉलेजमे बढ़िआँ पढ़ाएल गेलै तऽ ई सब छै बाँकि हमर घरके लोग सब तऽ लगभग सरसीके लोक सब छै महिले कॉलेजमे लगभग पढ़ैत छै किआकि हमर आसपासमे एकटा महिला कॉलेज ओएह छै आओर एकटा पूर्णिया कॉलेज छै बस दू टा कॉलेज छै जेकरामे एतुका लोक सब पढ़ैत छै ई जिलाके लोक धन्यवाद